मां कई स्कूलनि स्कूल में कई समारोह में भाॻु वरितो आहे ऐं मां ऐं छबीस जनवरी परेड में निकिरे ऐं असांजो स्कूल उन में शामिलु थियो हुयो लेकिन मां उन्हीअ में भाॻु वरितो आहे ऐं कॾहिं लेजियम वग़ैरह में बि भाॻु वरितो आहे पहले लेजियम इलाही हलंदो हो हाणे घणे एन सी सी जेका ॾिसण में बि भाॻु वरितो आहे उन में आहे सफ़ाई वग़ैरह बि सेखारींदा ऐं रस्सी रस्सी सां मथे चढ़णु लहणु सभु सेखारींदा हुया ई कई छहनि में मां स्कूल में भाॻु वरितो आहे ऐं मूंखे उन में ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई पढ़ाईअ सां गॾु गॾु इहा एक्टिवीटी बि साणु हलंदी हुई असां सभु मिली करे नेशनल स्टेडियम वग़ैरह हेॾे होॾे वेंदासीं भाॻु वठी करे पोइ उन में असां खेॾण जी कोशिशि केंदासीं